आ हा बरें तूं केशें आहा गो कित कोतालें होय कांय न्हू शिकोन शिकोन बेजार जालें तुगे जालें शिकोन ना ना आजून जाल ना तेंच शिकतालें तूं कित कोतालें आनी तेंच हांवूय चित्ता गो हांव चित्ताले चोगलेजा बी वसपा मूयात किद जात ते ओय आयकिला गो आमगे भयण थिंगां वयता न्हू सो म्हाका खबर आहा एशें सोगलें जावं थिंगां जाय तें एक्टिविटीज बी आहाय अशें क्लब बी आहाय म्हूण सांगता तें आतां चोय आहा कॉमर्स हय कॉमर्स ना गो तिका थिंगा कित्याक तुका कॉमर्स घेवपा जाय आसलोलें ना कॉमर्स जाल्या मागीर तूं कामल्सां वोस मोगो तींग बरें आसा कॉमर्सा थिंग मुगो एशें कोन्न क्लब बी आसताय फुटबॉल क्लब डांस क्लाब ते एश कोन जायत क्लब आहाय मुगो आनी तुका मुगो एशें कोन्न आपणें पर्सनेलिटी डॅवलप कोरपा मेळट थिंगां कोळ तुका किद्या थिंगां जायत एक्टिविटीज बी आसाय तेका लागोन पर्सनेलिटी डेवलप जाता शिकोपूय जाता आनी पर्सनेलिटी डेवलॉपमेंट देखून जाता कळ्ळें तेशें कोन्न आहा थिंगां होय टॅन्स टॅन्स होय होय पूण तींग कॉमर्स ना न्हू गो तुका कॉमर्स कोरपा जाय जाल्यार मागीर तुका दुसरे कॉलेजी वचपाक पोटोले न्हू

होय गो तिंगा फी चोड गो पोणू फी चोड तिंगाची चोय तूं हय फी सारकी चोड आहा पूण ती वत इट गो कित्या थिंगां जाय तें करिकुलम एक्टिविटीज आसताय पूण कितें शिकपाक कोण आहाय व्हडली शिकपा वयताय जाल्यार तांकं तें कळ्ळें तुका कोण दोनूय कोत्ताय चलय तांकां पयशे हय फान बी करपा पोव तेश कोण आहा अशें बरें ग्रावंड बी आहा बरें यू नो ऑडिटोरीयम बी आहा एक दोन व्हडलीं व्हडलीं अशीं मुगो सांगता गो मगे भयणू सो एक दीस या मुगो आमी चोवपा या तुका जाय जाल्या ओय पीपीटी बी यूज कोत्ताय ती एश कोन कंप्युटराचे काय नाजे प्रोजेक्टराचे कायन बी सो तेश कोन प्रोजेक्टर न्हू गो प्रोजेक्टराचे गायन मागीर सगले एश कोन एक्सप्लेन कोत्ताय लायक टी वी भाशेन व्होडलें की प्रोजेक्टर म्हुटाय तें चोयल ना तुयें तुमगे स्कुला ना तरी आमगे स्कुलान ते कोण आहा ते कळ्ळें तुका हय

बरें वोय गो तूं वयत जाल्या मागीर या दोगांय या तिगांच बरें मागीर एग्जाम जाल म्हटरी चोपाय आगो आमी स्टे एडमिशन हूमूय मुगे दोगांय या तेंच म्हुटां बरें ओके चल गूड नायट